हलो हा लक्ष्मी जनरल स स्टोर था पेई ॻाल्हायां मां तव्हांखे की छा कहिड़ी ख़बर आहे ज़रूरत अथव सामान जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी मश्कूं जी मश्कख जी जी मश्क आहिनि बिल्कुलु आहिनि जी जी जी जी जी जी जी हा जी नंढी खपनिव टेप या वॾी वॾी हुजे ऐं पेन कहिड़ी कंपनी जी खपनिव कैमलिन जूं आहिनि हा त पे त पैंसिल रबड़ बि खपनि तव्हांखे पैंसिल रबड़ ऐं शॉपनर हिकु हिकु हिकु पैकेट करे छॾिया हुन जो बि जी ॿियों असां वटि दर्सी किताब बि पे नर्सरी खां वठी कॉलेज लेवल ताईं अथव हुन खां सवाइ जेकी नौकिरीनि जे लाइ हुन जी तयारी करण लाइ बि सभु किताबु असां वटि मौज़ुद आहिनि जी जी जी जी जी सिंधीअ में हिन वक़्ति त कान्हिनि मौज़ूदु उहो पब्लिशर अन छ छपाईंदो हूंदो त मां तव्हांखे घु जी जी जी जी हा जीअं आई एस वग़ैरह में बि हाणे सिंधी सब्जैक्ट थियो आहे जी जी जी जी जी जी उहो जी जी जी बाक़ी असां वटि कुफ़े जा सभु किताब तव्हां वटि खे वटि सभ सभिनी जा मिली वेंदा सभिनी स्कूलनि जा कहिड़े बि स्कूल में ॿार पढ़ंदड़ु हुजे त तव्हांखे जॾहिं ज़रूरत हुजे त उहे तव्हां जी जी ऐं जी जी जी कॉपियूं आहिनि